शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड मार्कर यह सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि जो कि पहले पहले उपस्थित रहती थी लेकिन अब अब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गया जिस हिसाब से स्मार्ट बोर्ड और कम्प्यूटर बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं जिससे बहुत ही पढ़ने में बच्चों को बहुत ही आरामदायक महसूस होता है और इन सब चीज़ों इन सब चीज़ो से उन्हें ज्ञान भी मिलता है पुरानी चीज़ो में समय का समय भी बर्बाद होता था और यह नई टेक्नोलॉजी में समय की भी बचत होती है शिक्षकों को पहले सब किताब से पढ़ते थें और अब मोबाइल टेबलेट कम्प्यूटर लैपटॉप इन सब चीज़ो से पढ़ते हैं